आं दा जिब जुनारनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों आङो जिब जुनारदो गोबां सोमोन्दो दोङो माने आं मोजां मोनो जिब जुनार थायोब्ला गोसोखो मोजां मोनो बिनिखायनो आं गोबां जिब जुनार फिसियो बोरमा दोङो दाउ दोङो आरो मोसौ दोङो मोनथामबो दोङो बोरमा दाउ मोसौ बोरमाखो आङो फुङावनो दान्दोल होयो आरो दोस्लायो सानजौफुआव आरो मोना मोना लाबोयो सम सम आरो सम गैयाबोब्ला न'आवनो दंफांनि बिलाइखो दानना होनानै जाहोनानै आधा हमया थांब्ला दान्दोलखो होयो दा बेबायसानो बोरमा फान्थि लाबोला फिसा मोनो इबायसानो बोरमाया माथाम मानै फिसा जायो सय माह गाहाम नाङो मासे बोरमाया फिसा जानो गासैदो ओमफ्राय बिखो फाननानैबो बि फिसाखो गिदिर गोलाव खालामनानै फाननानैहा गोबां फैसा मोनो इसाय आरो इदिनो गोबां इबायसानो मोसौआबो बोसोराव मासे जायो गाय मोसौआ आरो हालुवा मोसौ थानायखो न'आव हालबो एवनो मोनो आरो मोसौ माबानिफ्राय मा होनना बुङो बोरसिनिफ्राय जोङो गोबोरखिनिफ्राय जोङो हासार मोनो बे हासारफोरखो जों मैगङाव होयो बायदिसिना खालामो मैगं गायनायाव होयो न' लिरनायावबो बाहायो इनिफ्राय मोसौजोंबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो मोसौनि गाइखेरखोबो फाननानै फैसा आरजियो मोसौ गायआ माब्रै बा माब्रै दोङो न'आव आंहा मानै दोङो आरो गुबुनाव माथाम दोङो मासेया मा होनो गोरलै फिसा बियो गाइखेर लायो बा फिसा खाङाखै माब्रैया गिदिर जायो आरो हांसोबो दोङो हांसोखो गुन्दै होयो दा बायसायाव गोबां बिदै दैयो हांसोआ गोबां बिदै दैयो हांसोआ आरो बिदैखो फानना फैसा मोनो जायोबो हांसोखो बेदरबो जायो फानोबो हांसोनि दामआ गोबां जालांदो ज'रायावनो आठस' दायो माब्लाबा बार'स' मोनो ओमफ्राय जोला हांसोआ बार'स' बेबायसायै जों गोबां फैसा मोनो हांसो हांसोया बुहुद दोङो सुइद्द'था दोङो गासैदो जिब्रैथा दोङो आंनिया हांसोआ फाननानै आं फैसा मोनो फाननानै बिखो आं मब्लाबा गुबुनाव थांब्ला मानसि होलाङो आं बे मानसिनो हाजिरा होनानै गालाङो बिनि आदार सादार नायनाय जिब जुनारनो मानो होमब्ला मानसि नांखागौ जायोना बिसोरखो नायनायाव एसे आरो सम सम माब्लाबा बेमारबो जायो बेमार जाब्ला आं भेटेरिनारि दोङो जोंनि जायगायाव भेटेरिनारि ड'क्टरनियाव फैनानै दावायखो लांनानै आङो मा खालामो बिसोरनो दौओ होमब्लानिया बिसोरो हामो सम लाना मासे मानै थैयो सम सम जानो बोथोरनि थाखायबो थैयो मबाबा अखा सिजानो हाबायबायब्ला गोजांनानै थैयो बा बिसि खौरांब्लाबो थैयो हांसोफ्रा इबायसानो दाउ दाउआथ' बुहुद दोङो गासै माबा बिमा दोङो आरो दाउज्ला बिमाया माबा दोङो दसथा दाउ दोङो इनि उनाव फिसा फिसा गोरलै गोरलै बुहुद दोङो थामजिथासो जागोन गोरलैया आरो गिदिरखो फानजोब्बाय दा मागोआव फानजोबनाय जाबाय दा बेखौबो दाउखौ सम सम बेदरफोर जों जायो बिदैखोबो जायो फानोबो इजानो समायोबो आरो सम सैमा माउजि बिसायनो ओरैनो बुरिया बेलेकैबो लानाय जायो मानो होनब्ला माउजिखोबो एन्जर हमनांगौ बा समायनायनि थाखायबो सैमाखोबो सिखाव हमनो बा समायनायनि थाखायबो लायो इनिखायनो सैमानि नामखौ आं लाइकि दोन्दों माउजिनि नामखौ आं ओरैनो बुन्दि मेउ मेउ होनो बुन्दि माउजिखो ऐसा माउजि मासे सैमा मासे दङ बिसोरखो नाम दोन्दो दाउ अमाफोरखो दोनाखै मोसौखौ दोन्दो हायथु हायथु मासेनि नामआ आरो गुबुन गुबुन दोङो नाम इसा आरो गांसोआ मोसौनो गांसो गोबां नांगौ जायो बिनिखायनो आं सम सम गुन्दै बायो आरो ओमफ्राय न'आव जाहा मैगं खिथि खामनाय बिनि मैगं खबि बिलाइफोरखौ हानानै बाल्थिङाव दैयाव सोमनानै बिखो आं फुङाव सिखारनानै गुन्दैखो मा गांसोखो होयो खबि बिलाइखो होयो जानानै बिनिफ्राय गोबां गाइखेर मोनो खबि बिलाइ बा गुन्दै होब्ला गाइखेरखो जों बुहुद फाननो मोनो आरो गाइखेरा जोबोद दाथ जायो गांसो जानानै बिखो होदेरोब्ला गाइखेरा गोमो दाथ जायो जाय गोबां फाननानै मोनो दायो पवा बिस थाखा जोंनियाव बेनिखायनो बुहुद मोनो तिन केजि फाननाय जायो गासैदो मानै मोसौनिदो खोननै सेरो मासेखो मासेखो खोनसेल' सेरो जायजों जों गोबां जिब जुन्थुनिफ्राय आं गोबां मुलाम्फा मोननाय मोनो मानोना जिब जुन्थुखो जोबोद मोजां मोनो अननो ओंखारो आरो जिब जन्थुआबो आंखौ नुब्लानो खाथियाव फैयो मानोना आदार होबाय थायोना आंखौ सिनायो इबायसा गोबां जिब जुन्थु दङ इनिफ्राय आरो सम सम आङो बिसोरखो हाजिरा होनोगोनां जायो आं न'आव थाथेरनो मोना महाबा महाबा थांनाय जायो बेयाव आं हाजिरा नागारलांनो गोनां जायो आरो आं गैयाब्ला बे हाजिरानि मानसिया मोजाङै आंनि जिब जुन्थुखो जोथोन लायो आरो बोरमानि गाबफोरा गुबुन गुबुन खायसे गोसोम खायसे जारेरे मोसौनिया फ्रायानो जारें जारें आरो हांसोआ सब फाख्रा सिख्रा गोजा दाउआबो बेलेक बेलेक रंनि दोङो इसोरो मोजाङैनो थायो जायो अग्रं दङ गाव गावखौ मोनामोना सोना दोननांगौ फुङाव आरो बिसोरखौ नायनानै गासैबो अग्रंखौ सिबनो गोनां जायो इसानो सानसे आंनि बुंनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय